बिहारके सामने बहुत सारा सांस्कृतिक आओर समाजिक मुद्दा छै जेनाकि गरीबी छै असमानता छै भेदभाव असमाजिक छै न्याय छै जेनाकि बहुत सारा सरकार जेकरा दूर करै लिए बहुत प्रयास भी करि रहल छै बहुत सारा योजना निकालै छै बराबर आ बहुत कठोर कानून भी छै जेकरा लेल ई लेकिन जे छै मतलब जागरूकता नहि छै लोगमे बेसी तर आओर बिहारमे बात करि तऽ गरीबी बहुत जादा छै जेनाकि जे दूर हुएली बहुत सारा योजना छै लेकिन या तऽ इन्सान जँ लोगमे ओतना जागरुकता नहि छै जेकि योजनाके बारेमे जानतै आओर जाइ कऽ मतलब ओकरा लए लेलिए ये करतै लेकिन आओर जादातर बिहारी इतना जागरूक जागरूक छै नहि जे कि जाइ कऽ अपना आवाज उठेतै इएह सभ आ समाजिक असमानता भी छै जेनाकि लव जातिवाद छै जहाँ दूसरा जातिके लोककेँ जब नीचे निचला तबकाके जातिके हमेशा बड़ा तबकाके आदमी सभ बहुत नीची नजरसँ देखैत छै जेकि नहि करना चाही बाँकि ओ भी इन्सान ही छिऐ आओर